ہیلو السلام علیکم آپ غوث محمد بات کر رہے ہیں جی آپ مطلب اسی کا لوہے ووہے کا کام کرتے ہیں گیٹ ویٹ بناتے ہیں اچھا آپ کا نا ایڈریس آپ آپ کا نا ایڈریس مجھے ایک صاحب نے دیا تھا تو مجھے کچھ بنوانا تھا تو مجھے اپنے نا گھر میرا گھر بن رہا ہے تو مجھے اپنے گھر کے مین گیٹ ہمارا گھر فرہان باغ میں بن گیا ہے تو نا بلاس پور گیٹ کے پاس ہے تو آپ یہ بتائیے گیٹ بن جائے گا کیا لوہے گا آپ کار خانے میں بناتے ہیں لیکن جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کو بس مطلب آپ کارخانے میں بنا کے بھجوا دینا اس کا سائز اس کا ہمیں سائز رکھنا ہے دس فٹ جی اور ڈیزائن بھائی ہمیں ایسا رکھنا ہے کہ مطلب جیسے فینسی گیٹ ہوتے ہیں مطلب مین گیٹ جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں ویسی مطلب رکھنا ہے پھول پتیوں والے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں ایک ہمیں لوہے کا ہی لاک لاک لگوانا ہے نا ہمیں تو مطلب لوہے کا بنوانا ہے اور اس کے دیکھیے اس کے سائڈ میں ہمیں شٹر بھی بنوانا ہیں شٹر بھی کیونکہ گیریج کے شٹر بھی لگے گا نا ہوں گیٹ کے برابر میں تو مطلب شٹر بھی مطلب سائز دیکھیے دس فٹ ہوگا ان کی اس کی چوڑائی یہ سمجھ لیجیے ایسے بارہ انچ اس کی دس فٹ مطلب لمبائی اس کی اور چوڑائی جو ہو بارہ فٹ ٹھیک ہے آپ مطلب ڈیزائن میں مطلب ہمیں بتائیے ڈیزائن کے مطلب ہمیں کیسے کیسے ملیں گے اس میں آپ کے پاس کوئی کیٹلگ کیٹلاگ ملے گی کیا آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے اچھا تو آپ یہ کب تک بنے گا مطلب یہ کب تک رہے گا ہمیں ایک مہینے تک کے اندر اندر بن جائے ایک مہینے کے اندر اندر بن جائے تو آپ کا ہاں دونوں چیزیں تو آپ کار خانے میں بنائیں گے اچھا تو میں کب ملوں آ کے میں آپ سے کب آ کے ملوں آپ کس ٹائم ملتے ہیں مجھے اچھا آپ اپنے کار خانے کا ایڈریس بھیج دیجیے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کل کا آتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام و علیکم